हैलो जी तुस केह्ड़ी ट्रैवल अजैंसी तो बोला दे ओ अच्छा अच्छा अस न इत्थे आए दे हे कटरै ऐक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कठुआ तू ते असें घूमना हा एह् पुच्छना तुसें कि रियासी डिस्ट्रिक्ट च केह्ड़ियां केह्ड़ियां जगह न घूमने आस्तै होर गड्डी दे केह् केह् कराए न उं'दे अलग अलग आटो करियै जाना बारै पौह्गा असेंगी जां हां जी हां जी नेईं नेईं अस ट्रेन च आए ट्रेन च हां जी हां जी नेईं नेईं कटरै उतरे अस अच्छा साढ़े मेंबर मेरी फैमिली ऐ बस चार बंदे हां हां हां हां पंज बंदे न अस अच्छा

अच्छा अच्छा नौ देवियां बगैरा आखा दे न इत्थे ग्हार जित्तो

अच्छा अच्छा तो एह् ऐ मतलब ज्यादा दूर जियां समझो शिवखोड़ी ते बड़ा दूर होना न लोकल लोकल साढ़े कोल खिच्चियै कोई पूरे दो चार घैंटे गै न साढ़े

अच्छा अच्छा ठीक ऐ कोई नी में तुसेंगी दबारा काल करनी आं पुच्छियै ठीक ऐ जी जी ओके ओके ठीक ऐ ठीक ऐ